کھلے پانی میں تیراکی بہت مشکل کام ہے مطلب کہ یہ بہت رسکی ہوتا ہے اس میں محفوظ طریقے سے تیراکی کرنے کے لیے کچھ طریقے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے جیسا کہ پورے اہتمام کے ساتھ پورے اپنے انتظام سے پانی میں جا کر اگر ہمیں شوق ہے تو تیراکی کریں کیونکہ بہت سارے حادثات پانی میں پیش آتے ہیں بڑی بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں پھسل کر انسان گر سکتا ہے مضبوط بہاؤ وغیرہ ہوتے ہیں اسی لیے ہمیں اس کا جو پرمانینٹ اس کا ملتا ہے تیراکی کے جو سامان ہوتے ہیں تو وہ لے کر ہمیں تیراک کرنا چاہیے سوئمنگ ایک ہنر بھی ہے تو اسے بہت سنبھل کر انہیں رہنا چاہیے تیراکی کرنے والوں کے لیے یہ سب بہت ضروری ہے